हाँ वो आप तिलमा सा बोल रहे हैं क्या हाँ तो मतलब कुछ ही स्कूल के बच्चों की ड्रेस वगैरह सिलवानी थी तो आपको कैसा क्या रेट है सर ज्ञानसागर स्कूल से बोल रहें हैं

बच्चे नर्सरी से लेके मतलब हाई सेकन्डरी तक हैं

वो कम से कम ये चार पाँच सौ फिलहाल में बच्चें

अच्छा आपकी मतलब दुकान कब तक रहेगी ये

आप कब तक मिलोगे हमको मुलाकात आपसे कब में हो पाएगी

तो आप अपने ये दुकान का नंबर दे दीजिए मुझ को एड्रेस मोबाइल नंबर तो मैं अपने पीऑन को पहुँचा दूँगा तो वो चला जाएगा